हाँ मैंने विशेष रूप से फ़ोटोग्राफी की है कुछ समय पहले मुझे एक अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्रोग्राम करना था प्रस्तुत तो मुझे उसमें अलग अलग जगह के जैसे कि बस्तियों के एरिये में वहाँ की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी देनी थी तो मैं बस्तियों में गई वहाँ के घरों की वहाँ पे रहने वाले लोगों की वह किस तरीके का व्यवसाय करते हैं उसकी मैंने फ़ोटो ली जोकि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा था उस समय का वहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी मेरा काफ़ी सात दिया वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण कैसा है बस्तियों में वहाँ पे कुऍं कैसे हैं सफाई कैसी है हर जगह की मुझे फ़ोटोग्राफ फ़ोटोग्राफी करनी थी और उन फ़ोटो को मुझे अपने प्रोजेक्ट में लगा के प्रस्तुति देनी थी जिसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा कुछ दिनों बाद फिर मुझे एक एक प्रोजेक्ट करना था जिसमें मुझे